अचो अचो दादी अचो अंदरु अचो महिरबानी तव्हांजी अच्छा हा दादी अचो मां तव्हांखे ॾेखारियांव थी तव्हांखे छा खपेव

अच्छा त तव्हांखे कहिड़े प्रकार जूं साड़ियूं खपंदव असां वटि त चङियूं प्रकारनि जूं साड़ियूं आहिनि जीअं त बनारसी साड़ी आहे शिफॉन जी साड़ी आहे या त अगरि तव्हांखे त कॉटन जे कपिड़े में खपेव त असां वटि कॉटन जी बि साड़ियूं आहिनि त तव्हांखे ब्लाउज़ भरियलु खपे की न थोरो कीअं माना प्लेन में खपेव हा विहो विहो मां तव्हांखे ॾेखारियांव थी हीअ ॾिसो हीअ ॻाढ़ी कलर में साड़ी ॾाढी सुठी थी लॻेव इहा तव्हां उन्हनि खे ॾेई बि सघंदा आहियो ऐं तव्हां पंहिंजे लाइ बि वठो तव्हां ते बि इहा जाम सुठी लॻंदी न इन में ॿ ॿिया बि कलर अथव हिकु नीलो कलर अथव हिकु ब्राउन कलर अथव हूअं त हिन जी क़ीमत साढी अठ सौ आहे पर तव्हांजे लाइ असां तव्हांखे घटि करे करे सत सौ में ॾेई छॾीदासीं

हा

अच्छा ठीकु आहे त असां तव्हांखे सुठी तरीके सां पैकिंग करे ॾींदासी पर उनजो तव्हांखे पंजाहु रुपिया मथे भरणा पवंदव न भले तव्हां जीअं हिक कलर जी तव्हां टे साड़ियूं था खणो त टिनि साड़ियुनि जे मथां तव्हां असांखे पंजाहु रुपिया मथे ॾींदव हा त तव्हांखे कोई इएं कलर खपेव की न काओ बि कलर तव्हांखे हले ठीकु आहे तव्हां विहो मां कढी अचांव थी

हीअ ॾिसो ब्लू कलर में ॾाढी सुठी अथव ड्रेस इहा उअं त हज़ार रुपिए आहे पर तव्हां असांजे दुकान तां एॾी ख़रीदी कई अथव त असां तव्हांखे अठ सौ में ॾींदासीं ठीकु आहे ठीकु आहे दादी हा हा जी जी